हलो ओला कार सर्वीस सर मूंखे राति जो साढे ॿारहें बजे खण हिकिड़ी ऑटो खपंदी हुई एयरपोट जे लाइ एयरपोट जे लाइ मूंखे ऑटो खपंदी हुई मां भगत कवरराम सोसाइटीअ मां थो ॻाल्हायां नरेश मोटवाणी हा मुंहिंजी चईं बजे जी फ्लाइट आहे त मूंखे साढे ॿारहें बजे तव्हां पिक कजो हा तव्हां मूंखे कॉल कयो फोन कयो मूंखे हिन नंबर ते त मां हेठि लही थो बीहा ओ के थैंक्यूं